ہم کوکنگ کلاس میں شرکت لینا چاہتی ہوں کیونکہ ہم کو کوکنگ کلاس بہت پسند ہے اور ہماری ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ ہم ایک اچھی کوکنگ کریں اس لیے ہم یو ٹیوب پر ہی کوکنگ کلاس کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ تاکہ ہم بھی اچھی اچھی اور اچھے طرح طرح کی کوکنگ کر سکیں اور ہم کو کوکنگ میں چکن چلی بریانی کباب طرح طرح کے حلوا طرح طرح کے ریسیپی طرح طرح کے ڈشیزے آئے کیونکہ ہم کو ان کا شوق بہت ہے کیونکہ اس کا شوق ہم نے ہمیں بچپن سے ہی

کیونکہ ہم سب کو دیکھتے ہیں کہ اتنا لذیذ اتنا اچھا اچھا کھانا بناتی ہے تو اس سے میرے دل میں بھی جگتا ہے کہ نہیں ہم بھی اچھا کوکنگ کریں اور سب کو کھلائیں اور ہم بھی کلاس کریں کروائیں بچوں کو کہ ہم کوکنگ کریں اور یہ ایک بہت اچھی چیز بھی ہے ہے اور ہم لوگ کو ورک شاپ یا کوکنگ کرنی چاہیے جس کو اگر ورک شاپ میں انٹریسٹ ہے تو اسے ورک شاپ میں لیکن ہم کو کوکنک میں ہیں تو ہم کوکنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا ہمارا نام اوپر ہوتا اور ہم خود بھی انڈیپنڈنٹ بن جاتے ہیں ڈیپنڈنٹ بن جاتے ہیں ماں باپ بھی انڈیپنڈنٹ بن جاتے ہیں اور ان سبھی کے ذریعے کہ ضرور سے ضرور ٹائم ان سبھی کے لیے ضرور سے ضرور ٹائم نکالنا چاہیے تاکہ جو ہمارا سپنا ہے وہ پورا ہو سکے اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو سکے جیسے میرا کوکنگ ہے تو ہم اپنے یوٹیوب کلاس پہ کوکنگ کرتے ہیں اور سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں ان شاء اللہ اگر سیکھ جائیں گے تو پھر ہم بھی کلاس کروائیں گے